कोंकणी भास ही बाकी कोंकणी भाशेक खूब उतरां बरयल्लीं आसात पुर्तुगीज उतरां तर खूब आसात इंग्लिशूय उतरां आसात स्वतंन जाल्ल्या हीं उतरां सगळीं जायतीं मिक्स जाल्लीं आसात आमी पयलीं प्रास म्हणटाले प्रास म्हणल्यार स्टॉप प्रासार स्टॉपार आनीक कोरसांव कास्किसांव तोकोसांव पिकसांव सालवोसांव अशीं हीं जायतीं उतरां कोंकणी भाशेंत मिक्स जाल्लीं आसात गोंयांत चडशे लोक स्वतंत्र जाल्ल्याक कोंकणी भास एक उतरां पुर्तुगेज भाशेंतल्यान पयस पाविल्ले आसात आतां चडशीं इंग्लिशीनूच उतरां येतात आवट आवट म्हणटात आवट कोंकणींत आवट म्हणटा तेजें आवटी म्हणटात अशें करून हीं उतरां कोंकणी भाशेंत भितर मिक्स जाल्यात